جہاں تک تیراکی مقابلے کی بات ہے ایسا کوئی مقابلہ میں نے نہیں کیا مگر گرمی کی چھٹیوں میں جب ہم دور دراز ایریوں میں نہروں میں نہانے جاتے تھے وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے ہم ضرور نہاتے تھے بس وہاں ایک چھوٹا سا یہ مقابلہ ہو جاتا تھا کون کتنی بار اس نہر کو اس ندی کو تیر کر پار کرے گا جو جتنی زیادہ بار کرتا تھا اسی کو جیتنے والا مان لیتے تھے اور کیونکہ جو ندی ہوتی ہے اور جو نہریں ہوتی ہیں ان کے پانی کے اندر تیزی بہت ہوتی ہے ان کی شورش اور تیزی کی وجہ سے اس میں تیرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بالمقابل رکے ہوئے پانی کے تو اس لیے ہم اس میں نہائے اور وہ پانی بہت ٹھنڈا اور بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بٹ مقابلے میں ہم کبھی نہیں نہائے بس دوستوں کے ساتھ ہم ایسے ہی تفریح میں جاتے تھے اور یہ ہماری یادگار اور یہ تفریحیں ہمارے ذہنوں میں ایسی محفوظ ہو گئی کہ جب بھی گرمی آتے ہیں وہ چیزیں ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہو جاتی ہے